इक कताब च पढ़ेआ हा देश के हर दवार पर एक दाता खड़ा है अपनी खुली थैल्ली लिये कमी है उन हाथों कि जो उससे दान ले सके आखनें दा मतलब ऐ कि देने आह्ले ते बड़े न हर जगह देने आह्ले बड़े न कमी ते उं'दे च ऐ जो उं'दे कोला दा लेई सकै असें लोकें च अपने च इन्नी कमी ऐ कि अस अच्छी चीज कुसै कोला दा लेई नेईं पांदे अस कुसै गी देई नेईं पांदे अस अपनी इगो च इन्ने मस्त रौंह्ने कि सानूं पता गै निं चलदा कि अग्गें जेह्ड़ा खड़ोते दा ओह् सानूं देने आह्ला ऐ अस एह् सोचियै गै पिच्छें होई जन्ने कि केह् पता मगरां एह् साढ़ै कोला दा लैन गै आए दा ऐ पर आखने दी एह् क्हाबत बड़ी खरी ही कि हर दवार उप्पर देश दे हर गेट उप्पर इक बंदा खड़ोते दा ऐ जेह्ड़ा तुसेंगी देना चांह्दा ऐ पर तुस दिक्खो तुस किन्ना लेई सकदे ओ पर अस ते कुछ लेई नेईं सकदे साढ़े च ते अपने च इन्नियां कमियां न कि अस दुएं दियां कमियां गिनदे रौंह्ने न ते उस्सै कमियां गिनदे गिनदे सानूं पता निं लगदा कि असें लैना हा कि देना हा ते आखने दा मतलब ते कताब च ते बड़ा गे स्हेई हा